ہیلو جی آپ کارپینٹر بات کر رہے ہیں جی مجھے اپنے ایک روم میں ایک کنگ سائز بیڈ بنوانا تھا ایک بڑا سا جی تو وہ جی تو دو کافی مطلب ایک دم بڑا سا ہونا چاہیے سائڈ میں وہ ڈراورس ہونی چاہیے بیچ میں اس ٹائپ میں روم کے بیچ میں ایک اچھا سا بیڈ آ جائے جی جی جی اچھا دس ہزار آپ کس حساب سے بتا رہے ہیں اس میں کیا کیا لگے گا اچھا اچھا جی تو ڈیزائن کس ٹائپ میں ہوگا مطلب ڈیزائن آپ کہاں پہ لگائیں گے بیڈ پہ اچھا تو اور اس میں لکڑی سب سے بیسٹ کون سی ہوتی ہے مطلب سب سے ایک دم بہت اچھی جو بہت سالوں تک چلے اچھا اچھا تو شیشم کو بنانے کا کتنا خرچہ ہوگا ایسٹیمیٹ جی جی اچھا دس ہزار ہی آئے گا اس میں کچھ کم بڑھتی نہیں ہو سکتے اچھا اچھا جی میں اس ٹائپ کا بیڈ چاہ رہا ہوں جو ایٹ لیسٹ پندرہ سال چل سکے کیونکہ اب ہم اس یہ نیا گھر میں ہم شفٹ ہوئے ہیں تو ہمیں ایک اچھا بیڈ چاہیے اچھا اچھا اور مجھے اس میں ایک اندر اسٹوریج بھی چاہیے سامان رکھنے کے لیے اچھا اچھا تو آپ آپ پھر کل گھر پہ آ جائیے گا ہم پھر فائنل بات کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ